यहाँ आए मतलब यहाँ लखनऊ मतलब घूमने के लिए दव आपकी मतलब ऐसे गाड़ी मतलब बुक करना कहते हैं तो कौन कौन सी जगह है यहाँ घूमने के लिए उसमें मतलब मतलब ख़र्चा मतलब कितने कैसे मतलब आएगा पूरा घूमने टहलने के लिए बीस हज़ार कुछ ज़्यादा नहीं है घूमे टहलेंगे तो मतलब रुकने कि मतलब उसका मतलब कहीं है अच्छा सब अच्छी अच्छी जगह हमको घुमाना टहलना जाना जिससे इतनी दूर से आए तो घूमने टहलने के लिए आए इससे काम नहीं होगा अरे अरे और कोई जगह लोग जहाँ जाते हों मतलब अच्छी जगह हो मतलब टहलना है हमको भी कोई समझाता